हॅलो हॅलो बरें आसा मुगो तूं हांव होस्पिशीओ होस्पिटलांतल्यान नर्स उलयतालें तुका पयर सांगला न्ही हांवेन फोन करतलें म्हणून तुगेले आता बरें आस मुगो तूं तुगे तुगेलो प्रेशर बीन बरो आहा मगो कित कितें आसलेलें तुका प्रेशराचें शुगराचें बी आसलेलें न्हू आनी किडनी प्रोबल्म आसलें न्हू तुका आं तूं तुमगेलें सेंटरार बीन वचून प्रेशर शुगर बी तशें सगली चेक करता मगो आं आनीक प्रेशरा गुळयो बीन सारक्यो तरी घेता आं दोन कडेन न्हू तुका ते गुळयो एम्लोडिपीन आनी टेलमा आं तें सकाळचें आनी दनपारच्यो घेवपाच्यो घेता मुगो तूं आनी तुगेली शुगर बीन कितली आसता दोनशा वयर बीन आसता आं जाल्यार तुका एकच गुळीच दिल्या दिसता ती न्हू मेटोफोर्मीन आं ती सारकी जेवणा पयलीं घेता काय जेवन घेता तूं आं आनीक तुगे आतां हय फोलो आप आसा हांगा मडगांव फाल्या परां अशें करून तूं फ्री आसा तेन्ना यो फाल्यां हय ना तुगे डायलासीस बी करपा आसलें न्ही आं तें मंगळाराक करता हांगा हय मागीर मंगळाराक तूं येयल्यार बरें तें हय सकाळचें तुगे तो हातार सूय घायल्या ती सारकी आसा मुगो आं आनीक हय मंगळाराक येवपाचें आनी तूं जेवण बी सारकें जेवता मगो आं तूं शुगराचें बीन कांय खायना मुगो आं पळय सकाळीं च्याव पिवपाची पूण साखर कांय घालपाना आनी चडशें हेजे बीन खायनाका साखरेचें आनी तुका प्रेशरा बीन आसा न्हू मिठाचें बीन चड खायनाका रातीन तर जेवच नाका आं आनीक शूग मिठाचें चड मीठ चड घालनाका जेवणाक आनी यो तर मंगळाराक आं बरें